वैकल्पिक रनिङ्ग वर्क आउटके कोशिश हम कएने छलहुँ हमरा इसकुलमे एगो प्रतियोगिता भेल छल जाहिमे हम भाग लेने रहौँ ओहि प्रतियोगितामे बहुत आदमी लड़का भाग लेने रहै लेकिन हम ओहिमे विजेता बनल रहौँ आओर दौड़लासँ हम सुबह शाम सबदिन दौड़ै छी सुबह उठिकऽ सबदिन दौड़ै छी हम शामके दौड़ै छी एहिसबके लेल हमरा घरोसँ मिलैए जे दौड़ल करऽ ई ओ ताहि दुआरे हम दौड़ै छी सुबह शाम दुनू टाइम आओर हम स्प्रिन्ट इन्टरवलमे जेनाकि सबदिन साँझके एक सौ मीटरके स्प्रिन्ट मारलहुँ डेढ़ सौ मीटरके स्प्रिन्ट मारै छी दौड़लासँ हमरा एगो शरीरमे ई बात बुझाएल हँ जे शरीर हमर फिट रहैए हमरा कोनो काममे एकदम मोन लगैए काममे कोनो छुपाबैके बात नहि बड़ नीकसँ हम ओहि कामके हम पूरा करै छी दौड़लासँ शरीर हमर स्वस्थ रहैए कोनो काज करै छी ताकत ताकत जे होइए शरीरमे आबि जाइए स्प्रिन्ट मारलासँ ओहोमे शरीर हमर बहुत मस्त रहैए एकदम हम शुद्ध शरीर रहै छी स्वस्थ आओर स्वस्थ एकदम हमर शरीर स्वस्थ रहैए एहिसँ हमरा इएह मदति मिलैए कि दौड़ दौड़बा सभके दौड़बाके चाही जे युवा छथि हुनकासभके दौड़बाके चाही दौड़लासँ हुनको शरीरमे नीक नीक शरीर देखेतनि नीक हुनकासभके अथी हेतनि शरीर बनतनि आओर दौड़नाइ कोनो खराब बात नहि छिए दौड़ सकैए सभ दौड़ सकैए जतेक दौड़बै ततेक अपना शरीर हम जे ओ किरकेट खेलाइ छी तऽ ओहोमे हमरा दौड़ऽ पड़ैए रनिङ्ग लेबऽ पड़ैए ओहोमे हमर शरीरके लेल फिटनेस भऽ जाइए ओहोमे हमरा एकदम दौड़ैमे नीक लगैए जे हम दौड़ जाइ रनिङ्ग कऽ कऽ दौड़ै छी तऽ ओहो हमरा किछु शरीरके अन्दर गुणे होइए दौड़लासँ कोनो खराबी बात नहि होइ छै जतेक अहाँ दौड़ सकै छी सुबह शाम दौड़ू एहिमे कोनो दिक्कतवाली बात नहि छै हम दौड़ै छी हमरा तऽ कोनो आइतक दिक्कत बुझाएल नहि कोनो भी काममे सुबह शाम हम दुनू समय दौड़लहुँ आओर दौड़लासँ एको इहो फायदा होइ छै जे एकदम स्वस्थ रहै छी कोनो तरहके दिक्कत नहि जे काज भरिदिनमे हमरा करैके इच्छा भेल हम ओ काज कऽ लै छी ओहिमे हमरा कोनो दिक्कत नहि होइए कोनो भी काज अगर केओ कहलथि हम हुनका नकारै नहि छिए कि हमरा ई काज नहि हैत चाहे ओ किछु किछु उठबैएके होइ या कोनो काजे करैके होइ तऽ हमसभ काजमे भाग लै छी अपन सबकाजमे धिआन दै छी ई काज कएलासँ कोनो खराब बात नहि छै काज अहाँ कोनो कऽ सकै छी खाली अपन शरीरके फिटनेस धिआन दिऔ शरीर जतेक ठीक रहत ओतेक अहाँ अपन धिआन दऽ सकै छिए अपन शरीरपर अहाँ जतेक धिआन धिआन दऽ सकै छिए ओहिके लेल ओतेक अहाँके शरीर ठीक रहत आओर दौड़लासँ कोनो खराबिओ नहि होइ छै जतेक दौड़कऽ अहाँ अपन बॉडीके सही राखि सकै छी ओतेक अहाँके सही रहत बॉडी दौड़ला दौड़लामे बहुत गुण छै जेनाकि शरीर अहाँके एकदम स्वस्थ रहत नीक देखैमे लागत केओ दूरोसँ देखत तऽ लागत हँ एकदम आदमी ठीक छै दौड़ै धुपैवला आदमी छै दूरेसँ केओ अहाँके बारेमे कहि सकैए जे हँ ई दौड़ै धुपै छथि नीक काज करै छथि इएह बातसब आओर दौड़ला कोनो खराब बात नहि छै दौड़ सकैए सभ दौड़ सकैए तेँ सभ दौड़ू देखिऔ दौड़कऽ पता चलि जाएत हमरा तऽ हम दौड़ै छी तऽ हमरा तऽ बहुत किछु फाइदा भेल हँ तेनाहिते अगर सभ दौड़बै तऽ सभके फाइदा हैत दौड़लासँ कोनो खराबी बात छै